बिहार स्वास्थ्य सेवाके लेल अपर्याप्त मात्रामे राशिके समस्याके कोना दूर कए रहल अछि किया समाधान उचित सहायता राशि एल आइ सी खोलबै छै सब बी पी एल कार्ड बनाबै छै वृद्धा पेन्शन सब खोलबाबै छै बी पी एल कार्ड मे भी सुविधा छै धान चावल सब गेहूॅं ई सब मिलै छै सबकेँ आओर आदमी सबकेँ सुविधा बहुत अच्छा से रहै छै सरकार द्वारा बहुत प्रावधान छै